किसी के सामने हम निवेदन करते है करना ही होता है इसे अगर हमको किसी चीज की जरूरत है किसी से कुछ समान लेना है तो उसे हमें निवेदन करना चाहिए विनती करनी चाहिए प्रार्थना करना चाहिए हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझको ये सामान चाहिए अगर उचित लगे तो देना अपने स्वार्थ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्रार्थना करूँ उसका उससे अहित हो मेरा हित हो दूसरे का अहित हो ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा प्रार्थना विनती हम किसी से करते हैं तो हमारी आत्मा खुद हमको दोषी करार देती है मुझको अच्छा नहीं लगता है और दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा तो झूठ बोलने की बात है अगर झूठ बोलने की बात है तो हम अगर हमारे झूठ बोलने से एक छोटी सी झूठ झूठ बोलने से अगर किसी का प्राण बचता हो कोई मुसीबत से टल सकता है तो वहाँ हम झूठ बोल देंगे तो उसमें हमें कोई आत्म ग्लानि नहीं होगी लेकिन अना अनावश्यक अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसमें हमें खुद हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी और हमें खुद ऐसा महसूस होगा कि हमने गलत किया हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो अगर हमको झूठ बोलने से किसी का प्राण बचता है किसी का सहयोग होता है तो वहाँ झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है शास्त्रों में लिखा गया है कि कहीं अन्य जगह जैसे चार छः जगह ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने से महापाप लगता है ना झूठ बोलने में बुराई होती है जैसे कि हमारे झूठ बोलने से किसी का प्राण बचता हो किसी का सहयोग होता हो किसी का घर बसता हो घर उजड़ने से किसी का अगर बस रहा है तो इस तरह के झूठ को झूठ नहीं माना जाता है और हमारी आत्मा भी बहुत खुशहाल महसूस करेगी बहुत हम अपने आप में गर्व महसूस करेंगे परंतु इसी जगह अनावश्यक झूठ बोलते हैं झूठ में किसी से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा खुद हमें धिक्कारेगी हमको अच्छा महसूस नहीं होगा इसलिए जब भी कभी अनावश्यक हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए अनावश्यक किसी से विनय प्रार्थना नहीं करना चाहिए प्रार्थना करो और आवश्यकता के अनुसार दूसरे सामने वाले का भी देखते हुए सामने वाले का सम्मान देखते हुए सामने वाले का जरूरत देखते हुए हम उससे विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे अगर सामने वाला हमारे विनती हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है तो हमको भी बीस इस रूप से ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका भी अहित ना होने पाए हम अपने हित के लिए दूसरे का अहित करें ऐसा करना अपराध है घोर पाप भी है और हमारी आत्मा खुद हमें धिक्कारेगी कि हमने गलत किया